नमस्कार हाँ जी ड्राइवर साहब हैं आप ये हमें क्या है न इलाहाबाद नाॅर्मल से जाएंगे क्या क्या सुविधाएँ क्या सुविधा मतलब कि जगह जगह रुकेंगे कि तो टाइम क्या है ये गाजीपुर का अच्छा चलिए बस जब टाइम दे दिए तो उसी पर न जाना है चलिए ठीक है मैं आ रहा से अकेले हैं परिवार नहीं है

नहीं वहाँ वेट करेंगे तो वहाँ वो जाने पर पता चलिए ठीक नहीं याने होगी तो हम बता देंगे नहीं बस यही है